मूंखे नंढपिणु खां पखी ॾिसणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे उनखे ॾिसण जो शौक़ु बि आहे मूंखे अलॻि अलॻि क़िस्म जा पखी ॾिसणु वणंदा आहिनि जीअं त मोर कोयल तोतो मैना सभिनी खे ॾिसणु वणंदो आहे हिकु ॾींहुं असां पंहिंजे परिवार सां गॾु झंगल में घुमणु वियासीं उते असां घणई पखी ॾिठासीं उन्हनि खे ॾिसी असांखे फ़ोटो कढण जी इछा थी उन्हनि जा फ़ोटू कढियासीं जीअं त मोरु नचे पियो पंहिंजा पंख फ़हिलाए वियो उन्हनि खे हू असां उन्हनि जो फ़ोटो कढियोसीं तोतो बि असांखे रंगु बिरंगो ॾिसण में आयो उनजा बि असां फ़ोटू कढियासीं इन करे पखियुनि जा असां अलॻि अलॻि क़िस्म जा फ़ोटू कढियासीं ऐं पंहिंजे घर में उन्हनि खे लॻाए रखिया आहिनि